भारतके सबसँ प्रसिद्ध खेल तऽ वैसे भी राष्ट्रीय खेल मानल जाइ छै की हॉकीके मगर हॉकीके उतना प्रचार प्रसार सब ना कर रहल छै आब तऽ क्रिकेटके लेके सब तऽ बहुते आगे पीछे करले क्रिकेट एसन हो गेल कि भारतके बहुत बहुत कुल वहाँके जैसे एशिया कप भेलै जैसे टी ट्वेंटी इसब बहुत बढ़िआँसँ कर रहलै क्रिकेटके सामनेमे प्रिय खेल अखुन ई लड़िका सब ना क्रिकेटेके मानलकै काहेकि हॉकीमे अब सबके उतना इंट्रेस्ट ना रहले क्रिकेटसँ बढ़िआँ इहे सब बात है क्रिकेटेके प्रसिद्ध केलकै क्रिकेटेके केलकै